हम अपन दोस्तके साथ ग्रुप सवारमे जे निकलै छी ओकर तैयारी बहुत आसान तरीकासँ भऽ जाइ छै जेना कतहुँ जेनाइ छै जेना हमर कॉलेज इसकुलमे गर्मी छुट्टी भेलै कोनो पर्व त्यौहारके छुट्टी भेलै ओहिमे हमरासभ हमसभ सोचि लै छियै एहि पर्व त्यौहारके छुट्टीमे या फेर एहि गर्मी छुट्टीमे फलना जगह फलना जगह जायके छै तऽ हमसभ आसानीसँ रेडी भऽ कऽ कोनो गाड़ीके इंतजाम कऽ लै छी ओकर बाद अपनहुँ किछु तैयारी कऽ लै छी आओर जायके लिए रेडी भऽ जाइ छी जायके लिए रेडी भऽ जाइ छी ओकर बाद जे छै से जायक समय हमसभ निकालै छी जेना कोनो एक्जामम कोनो एक्जाममे कोनो स्टेट जा रहल छी कोनो दोसर स्टेटमे जा रहल छी कोनो दोसर जिलामे जा रहल छी तऽ एहिसभ परिस्थितिमे सोचि लै छी जे ओ स्टेट जेनाइ छै ओ एक्जाम दऽ कऽ दू दिन रहिकऽ कोनो होटल या फेर कोनो अगर प्लेस छै मतलब स्थान छै हमरासभके रहै के हमरा रहबाक यऽ तऽ ओहिठाम रहैकऽ आर घूमि लेल जै अहिना आसानीसँ जे छै से तैयारी कऽ लय छी आर कोनो खास